म्हजा वाठारांत ऑर्डर केलीं जाल्यार खंयचीय दिसाळीं मेळटात फक्त ऑर्डर करची पडटा हांवेन सस्क्रायब केलां तें दिसाळें म्हळ्यार मेजीक पॉट मेजीक पॉटाचेर जाय तरेची काणयो कविता सुडोकू ड्रॉइंग्स करपाक मेळटात म्हाका तें खूब लायक जाता कारण ताचेर जायत्यो काणयो येतात वाचपाक टायम पास जाता बऱ्यो बऱ्यो तरेच्यो कविताय आसतात कवितेंतल्यान आमकां खूब कितें शिकपाक मेळटा तातूंत सुडोकू येतात तें तर म्हाका सामकेंच लायक तें सोडोवपाक बसले जाल्यार टायम कसो वता कांयच कळना चित्र काडपाक चित्र येतात तें रंगोवपाकय मेळटा तातूंत सुद्दां टायमपास जाता चित्र रंगोवपाक म्हाका तातूंतले खूब आवडटा काणयो वाचप कविता वाचप हे सुद्दां म्हाका तातूंतले खूब आवडटा